आंलय सिगां अमा दाउ बोरमा फिसियोमोन आरो गरसे गरनै मोनगोन होननानै इनकाम जागोन होननानै बिदिनो बेमार आजार जाब्ला नायजानो माबानो फाननानै बहाबा मोनगोन थाइसे थाइनै नांगौ होननानै फिसियोमोन आरो अमाब्लाबो बोरमाब्लाबो आरो दाउब्लाबो दाउखौबोथ' दा फिसिनानै फाननानै गरसे गरनै मोनो आङो बहाबा बेमार जानायाव बिजिफोर लानो माबानो मोनो आरो दा आरो आङो अमाखो माब्लाबा माबा बोसोराव माब्लाबा खेबसे मानै गाहाम लायो दा मानैयानो दङ अमायालाय अमा आरो दाउआबो दङ दाउखौबो आं मोजां मोनो फिसिनो आरो अमाखौबो फिसिनो मोजां मोनो आरो इखोनो लायो आरो आङो दा आरो मोसौ गाय बोथिङो गाइखेर मोनजागोन होननानै लानाय जादो आरो मोसौ गायफोरखौबो अमाफोरखोबो दाउफोरखोबो हांसोफोरखोबो लायोमोन आरो आङो सिगां दाबो लायो अमा दाउ हांसो आं सोबखोनो लायो आरो दा जोंथ' हालुवाय मानसिना सोबखोनो फिसिनानै गरसे गरनै मोन्थों होननानै इनकाम जाथो होननानै लायो आरो बहाबा फानब्ला बोसोराव अमायाबोथ' माहाय मोनो दाउखोबो जाबोला फास माहफोराव फाननो हायो बिनिखायनो फिसियो आरो आङो फिसिनानै बिदिनो देरब्ला बिदिनो फानो मुलिफोर बायना जायो आं बेमारि देहाखायनो फारसेनिफ्राय नांगौ जायोना मानसिनो दाउबो नांगौ हांसोखौबो नांगौ अमाखोबो नांगौ बोरमाखोबो नांगौ आरो मोसौफोरखौबो नांगौ होननानै फियो आरो बिदिनो न'खराव लाजोबो आरो आं जिखोबो फिसिनानै बेखो फिसियाब्ला आरो जोंना जायाना जेबो गैया इनकाम दिहुननोनो लामा ओंखारा बेखोनो दिहुननानै जानोलागि मासे मानैखो जानो मोनो देसुन आरो बिनिफ्राय फाननाैबो गरसे गरनै मोनो बिदिनो माबायो आरो बिनिफ्राय आरो माबा खालामो आरो थ' बिखोनो आलासिफोर फैब्लाबो न'निखोनो हमनानै बुथारनोबो हायो बेमार जाब्ला फाननानै आरो गरसे गरनैबो मोनो जि जोमबो गस्लाफोरबो बायनानै जोमनो हायो दाउफोरखोबो दाउआबो जाजाब्लालाय इनकाम दङ अमाफोराबो मोजाङानो बेफोरखोनो लासाबबायो आरो बुरै मानसि दा आरो लानायालाय गोदोनिफ्रायनो लायो दाल' नङा आगोलनिफ्रायनो लायो उन्दैनिफ्रायनो दाउ अमा हांसो बोरमा मोसौ बिदिनो फिसिनानै जाबोदो आरो जोङो बेफोरखोनो फिसियाब्लालाय मा खालामना थानो होननानै फिसियो मा अंखरगोन माखौ मोनगोन जायो आरो जोङो बिदिनो फिसियो आरो बिदिनो गरसे गरनै मोनब्ला गानोबो बायनानै गानोबो जोमोबो आरो बिखोनो माब्लाबा लुगैब्ला बिस्कुटफोरबो बायना जाफायो दाउ फाननाय फैसाफोरदोबो इनकाम जायो जानायालाय दाउफोराबो जाजाब्ला बेमारावसो थैयोना थाब थाबनो ओइ दाख्लैबो बेमारबो जालांनायमोन दाउआ ओइ मुलि माहाय होनानैसो दा हामखां थ'लायबाय दा हामनानै दङ आरो दाउ बिमायालाय लायो नौथा गाहाम आङो दाउ बिमाखो नौथा दसथा आरो फिसिनो हाब्लालाय दाउदैबो मोनजायो बेदरबो मोनजायो गरसे गरनै फाननोबो मोनो बिदि होननानैनो लायो एक बिफोरखो लायाब्ला आरो मा खालामना थागोनबो जायो हिनजाव मानसिफोरा सोबखोनो फिसिनांगौ जायो होमब्लासो माहाय न'खराबो माहाय मोजांबो नुयो दाउ अमा हांसो इदि थाबोला बोरमा मोसौ थाब्ला